हेलौ औ बिफा ओह बे दाथ क्रिसमासनिबो बन्द मोनबाय बे बन्दनि समाव नआव फैयो ना फैआ औ दा औ औ आंबो बेखौनो साननानै दङमोन आमफाय सानबेसेसो बन्द मोनखो औ सानथामसो सानब्रैसो बन्द मोनदोंना मोनाखै औ औ औ औ आंहाबो खामानिफोराबो सोलाबलाय लाङा नालाय दा माइ लामनाय माबा माइ सौनायनि बोथोर बेनिखायनो बे क्रिसमासनि सानसे बन्द मोन्नायआवनो एसे गथफोरखौबो एसे जायगाफोरखौ नायदिंहोनो लांनो सानदोंमोन आं दे बिदिब्लालाय नों फैग्रोदो नआव न फारसे फैग्रोदो बेनिफ्राय रायलायलायनोसै बेनिफ्राय थाङोब्ला बे खाथि खाला जायगाफोरावनो एसे बेरायनोसै ओहो फैथआखैनो बिसोरखौ औ औ बेखौथ सानदोंमोन आङो बेनिफ्राय नोंजों एसे सावरायग्रोनो होन्नानै फन खालामहरदोंमोन आं औ दे जागोन दे आंबो बेलासिफोराव लाना फैसिगोन दे औ दङ दङ मानैसो दंबावयो औ जागोन दे आङो खोन्थानानै दोनखासिगोन बिखौबो रेडि खालामनानै दोन्नोसै आं आरो गथफोरखौबो दा बेलासिआव दसे लाइब्रबनानै फैसिगोन आं होमबालाय औ होजाबायमोन औ औ ननिजोंनो थांसै बारा गोजानावबो थांला दे बे खाथि खालायावनो एसे ओरैनो बेरायनानै फैनोसै दे दे जागोन दे औ दे